से जानुवारि जिगुजौ गुजिगु ओ थाम फ्रेब्रुवारि नै रोजा नै थाम सेप्तेम्बर नै रोजा नैजिनै बा मार्स नै रोजा जिद' जिस्नि सेप्तेम्बर नै रोजा स्नि